पोस्ट ऑफ़िस से बात कर रहा हूँ गुड आफ्टरनून मैं पोस्ट ऑफ़िस से एक मैनेजर बात कर रहा हूँ आप बताइए जी हाँ पोस्टमैन से बात हो रही है

ओके तो आपके यहाँ अभी तक क्या इम्प्रूव किया हुआ है जरा मुझे बताएँ आपका फीडबैक आपने अपनी सेवाओं में क्या इम्प्रूव किया हुआ है कृपया कर मुझे बताएँ बिल्कुल ये कर सकते हैं ये तो अच्छा बेहतर रहेगा क्या हम कुछ और भी इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल अभी तो की बहुत अधिक माँग है और हमारे हैं जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो बहुत अधिक रहना चाहिए ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका ठीक है हम इसके लिए आगे प्रोसेस करते हैं ओके धन्यवाद